सरकार खेलके क्षेत्रमे काफी फण्ड जारी करै छै लेकिन करप्शनके कारण बीच तक हमरा सबके बीच तक जनताके बीच तक नहि पहुँच सकै छै लेकिन जहाँ तक सरकारके कोशिश रहै छै खेलके बढ़ावा दै छी बहुत सारा फण्डके व्यवस्था करै छै अभी जेना हमर राज्य बिहार बिहारमे बहुत सारा नीतीश कुमार हमर सबके जेना मुख्यमंत्री छी मुख्यमंत्रीके द्वारा बहुत सारा फण्ड देल जा रहल छै आओर खेल क्षेत्रमे विकास भी करल जा रहल छै हमर सबके जेना एतए पूर्णियामे मैदान वगैरह छै सरकारके गवर्नमेन्टके तऽ सरकार जे छै खेलके लिए हर तरहके सम्भव प्रयास करैके कोशिश करि रहल छै आओर हुनका करप्शन भ्रष्टाचारके खातिर कनिटा दिक्कत आबि रहल छै लेकिन सरकार जे छै भरसक कोशिश करि रहल छै आओर बहुत विकाश ई क्षेत्रमे देखैके मिलै छै सरकार फण्ड भेजै छै आओर जनता तक पहुँचै छै आओर खेलके क्षेत्रमे जहाँतक छै सरकारी इसकुल सरकारी विद्यालय आओर जे भी सरकारी मैदान वगैरह जे भी छै हर जिलामे हर राज्यमे हर राज्यके गवर्नमेन्ट जे छै दए रहल छै आओर खेल क्षेत्रमे काफी विकास देखै लए हमरा सबके मिल रहल छै आगा जे छै आगा अहिना सरकारके बेहतर अगर प्रयास रहलै तऽ खेल क्षेत्रमे आओरो विकास हेतै